हमसब तऽ किसान छी पक्का किसान छी खेती बारी एते खेत यऽ जे अपना साल भरिके उपजा भए जाइए हमसब जे छै से कीन कऽ नहि खाइ छियै बेचबो नहि करै छी गहुमो उपजैये धानो उपजैये मोसरी खेसारी दालि दलहन सेहो सब हमरा सबके खेतेसँ प्राप्त भऽ जाइए एतेक भए जाइये जे हमसब साल भरि नहि कीन कऽ खाइ छियै अपना खेतेके उपज साग सब्जी सेहो बारी झाड़ी अछि तहन हमसब अपने लगाबै छी जेना अखन हमरा सबके बारीमे जे छै पालक अछि मेथी अछि धनिआ अछि सरिसोके साग सेहो अछि मुरै अछि ईसब सब्जी सब लगाबै छी तऽ ओहो सब कीनऽ नहि पड़ैय ओना आरो लोकसब हमरा गाँवमे बेचै छथिन जेना अखने धान जे छै से बिकाइल हँ आयल हँ गाड़ीवला लऽ गेल हँ धान तऽ बेचै छथिन जिनका पास बेसी खेत छनि तऽ ओ बेचबो करै छथिन आओर हमरा सबके एते अछि जे अपन कीनकऽ नहि खाइ छी अपन साल भरिके भऽ जाइए धानो गहुमो दालियो दलिहन सब किछु भरि सालके भऽ जाइए हमसब खाइ छी ओइसँ की छै जे एतुका किसानो सबके जे छै से किछु अथी मिलै छनि जे खेतमे हमरो खेतमे जे छै से अबै छथि तऽ लेबर मजदूरके काज करै छथि हुनको सबके जे छै से बाल बच्चाके जीवन यापनके जे छै से अथी भेटै छनि ओहो सब दिक्कत नहि कटै छथि आओर हमरो सबके ओइसँ किछु सुविधा यऽ जे आइ एखन गाँवमे कण्ठौनी हेतै तऽ फलना चिलनाके बजाय आनू जे हमरा खेतमे कनी कण्ठौनी कऽ देता आइ पटौनिये होइ छै तऽ एगो जनके बजा लिअ जे खेतमे काज कऽ देतथि हमरो सबके बहुत अइसँ सुविधा अछि जे परेशानी नहि उठाबै पड़ैये अपन दू पैसा दै छियै ओकरो बाल बच्चाके जीवन यापन होइ छै आओर हमरो सबके किछु राहत मिलैये जे नहियो गेलहुँ खेतपर तऽ अपन काज भऽ गेल तै सँ हमसब जे छै से अपन काज निकालै छी इएह सब अछि हमरा सबके साथमे जे हमसब किसान छी तऽ अपन किसानके तरह अपन जीवन जापन कऽ रहल छी